आं बांसिन बड'नि जामुंखौ बांसिन जानो मोजां मोनो ट्रेडिसनेल फुदफोरखौ मानो होनोब्ला जोंहा बेफोरबायदि आंख्रिखौ जों मोनजाबाय थाया आरो बिरात देहानि थाखायबो मोजां जायो जेरै जोंहा खारै गोनां ओंख्रि दं जेरै नार्जि अमा अनला दाउ एबा अनलाजों अमाजोंबो संजायो एबा अनलाजों एम्फौजों संजायो मानोना जिखुनु खरै गोनां बुस्तु एबा खरै गोनां बुस्तुखौ आं जानो गोथाव मोनो जेरै खारै होयोब्ला खारै होनाय ओंख्रिफोरखौ जों जायोबा जेरै जाहा देहानि थाखाय मोजां एबा उदैनि थाखायबो साफा खालामो आरो जोंनि खारैफ्रा जाहैबाय लकेल खरै एबा लकेल खारै जों जेबो मेदिसिन युस खालामा जेरेखम मेदिसि युस खालामनाय जायो सदाफोरबादि जोंना जों खरै लिक्विदखौसो जायो आरो लोगोसे जों बांसिन आं गोथाउसिन मोननाया बेफोरबादि जामुंखौ गोथाव मोननाया जाबाय नार्जि अमा मानो होमब्ला नार्जिखौ जायोबा देहानि थाखायबो मोनसे मोजां बुस्तु मुलि बायदि मानोहोमब्ला बे गोखा नार्जि अमाया गोखा टेष्ट जायो जों गोखाखौ जायोबा जों सुगार जानायावबो बे एसे हेफाजाब होयो आरो जाहाथ' खारैनि बादै आं खिन्थाखाबाय बेखायनो आं बांसिन मोजां मोननाय जामुंफ्रानो जाहैबाय बर' नि ट्रेडिसनेल फुद एबा बर' नि क्वुजिनफोर बेखौ जानानै आं बांसिन मोजां मोनो